بائک چلانے کا میرا سب سے یادگار تجربہ اب سے دس سال پہلے کا ہے جب میں نے بائک چلانی سیکھی تھی اس ٹائم میں تقریباً اٹھارہ یا انیس سال کا رہا اس ٹائم میں نے جب فسٹ ٹائم بائک چلائی تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ بائک پر میرا کنٹرول نہیں تھا بائک چلاتے وقت مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا جس کی وجہ سے میں بائک کو ادھر ادھر بھی لے جایا کرتا تھا بائک جب میں نے سیکھی تھی تو ایک میدان تھا جس کے اندر میں نے آسانی سے چلائی تھی وہاں چلانا بہت آسان تھا لیکن جب ہم کہیں روڈ پر چلاتے ہیں تو وہاں بھیڑ ہوتی ہے بھیڑ کی وجہ سے وہاں پریشانی ہوتی ہے جب میں نے فسٹ ٹائم وہاں پر چلائی تو وہ لوگ زیادہ تھے تو لوگوں کو ہٹانا یا ادھر ادھر کرنا آسان نہیں تھا تو اس میں چلانا بہت مشکل تھا بائک جب میں چلا رہا تھا تو مجھے سکھانے کے لیے میرے ابو جان ساتھ تھے ابو نے مجھے چلانے میں بہت مدد کی ہے بائک چلاتے وقت سب سے پہلے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے آپ کو سیدھا دیکھنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے جب یہ سب سیکھ سکھایا تو بہت مشکلات تھی لیکن جب میں آس آرام آرام سے ایک دو بار چلانی شروع کری اس کے بعد مجھے آسانی محسوس ہونے لگی بائک چلاتے ٹائم سب سے یادگار لمحہ جو تھا میرا وہ یہ تھا کہ میں اپنے ساتھ ایک لیڈیز جسے کہ سک امی کو ساتھ لے کے جا رہا تھا اس وقت لے جاتے وقت مجھے بائک چلانے میں فسٹ ٹائم میں نے جیسے بائک فسٹ ٹائم چلائی تھی کسی لیڈیز کو بٹھا کر تو اس وجہ سے پرابلم ہو رہی تے وہ بائک کا وزن ایک طرف ہوتا ہے جب بائک پر لیڈیز ایک طرف سے بیٹھتی ہے تو اس ٹائم میں جب چلا رہا تھا تو بائک ایک طرف کے لیے بھاگ رہی تھی تو میں نے امی سے کہا تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھو اس کے بعد بائک چلائی تو جب میں بائک لے کر گیا سب سے لمبا روٹ میرا میرٹھ کا تھا جب میں میرٹھ پہنچا تو اس وقت وہاں ہمارے شہر مظفر نگر سے بھی زیادہ بھیڑ تھی وہاں چلانے میں تھوڑا مشکل تھا لیکن جب میں اس پر ہاتھ میرا سیٹ ہو گیا کہہ سکتے ہیں مجھے تجربہ ہو گیا تو میں آسانی سے بائک چلانے لگا لیکن جب میں میرٹھ سے واپس آ رہا تھا تو اس وقت میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو ایک روڈ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ساتھ ہوا تھا اس لیے میرا سب سے زیادہ یادگار پل بائک پر وہی ہے